मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है मुझे क्रिकेट खेलने बहुत पसंद है और ये आउटडोर एक्टिविटी हैं जिसका आनंद मैं लेती हूँ और ये मैं अपनी फैमिली के साथ लेती हूँ जब हम कहीं बाहर जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए तो वहाँ पर हम क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं क्रिकेट खेलने से अच्छा लगता है और वो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है बचपन में मैं अपने भाई बहनों के साथ क्रिकेट खेलती थी और अब मैं अपने फैमली वालों के साथ क्रिकेट खेलती हूँ मैं अपने बच्चों के साथ भी क्रिकेट खेलती हूँ मेरे बच्चों को भी क्रिकेट बहुत पसंद है और वो इसको फुल इंजॉय करते हैं जब क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत खुश होते हैं और मैं भी खुश होती हूँ और हमें तैरना भी बहुत पसंद है कभी जब हम नदी में जाते हैं तो कभी कभी तैर लेते हैं सब लोग और अच्छा लगता है नहाना पानी में